हलो उर्वशी रेस्टोरेंट मां मिताली थी ॻालायां मूंखे अॼु राति जे लाइ ॿ टेबिल बुक कराइणियूं आहिनि जंहिंमें ॾह माण्हुनि जी रोटी बुक कराइणी आहे छा तव्हांजे इते उपलब्धु आहे अॼु राति जो ॿ टेबिलियूं अगरि हा आहे त तव्हां मूंखे टाईम ॿुधायो केॾीमहिल मुंहिंजी बुकिंग करे छॾियो ऐं अगरि अॼु जी न अथव त सुभाणे लाइ ॿुधाइ छॾियो ऐं मेन्यू मूंखां वठी वठो अगरि थी सघेव त तव्हां मूंखे पंज़ मिंटन में कॉल करे ॿुधायो